रेडमी नायन फोनाची फिचर्स खूप बरे आसा ताजी बॅटरी सुद्दां खूप वर्सां येतली अशें दिसता ताजो जो कॅमेरा आसा तो टॅन एक्स बी झूम जाता तितून सगळी तुका इमेज क्लियर दिसता तितून रॅड मी नायन फोनांत सेटिंग्सांत खूब उपडेट्स आसात जे खूब युनीक आनी नवे नवे आसा जातून तुमी खूब कितें करूंक शकता न्यू न्यू आनी स्टोरेज सुद्दां बरी आसा ताजी खूब ऍप बी तुमी डाव्नलोड बी करूंक शकता गेमी न्यू न्यू मारूं शकता